नंगौ जोंनि ओनसोलाव बेबायदि फोथायनाया दङ जायखौ जों बुंनो हायो जे समाजाव गामियाव सोलोंथाइआ गैयाब्ला बेबायदि खाना फोथायनाय थायो जायनि थाखाय जोंनि समाजाव गुलाय गुजायखौ जों नुनो मोनो बेनो जाहैबाय खोमसि फोथायनाय एबा दायना होननानै जायखौ जों बुङो बेखौ लानानैनो दिनै समाजाव गोबां बेले बेजे जों नुनो मोन्दों बेखायनो आं सानो जोंनि ओनसोलाव सोलोंथाइनि आंखालनि थाखाय बेबायदि गोब्राब फोथायनाया जोंनियाव जाबोगासिनो दं बेखौ जोङो होखारनोब्ला एबा खारहोनोब्ला जों मोनफ्रोमबो न'खर एबा समाजावनो जोंनि सोलोंथाइखौ जों आवग्रिहोग्रोनो हानांगोन बिनिफ्रायसो जोङो बे खाना फोथायनाय एबा खोमसि फोथायनायखौ जोङो होखारनो हागोन मानोना बे खोमसि फोथायनाया जोंखौ गाहाय फारसे लांगासिनो दङ समाजाव गामियाव बेबायदिनो जोथोन गैयि फोरनि गेजेराव जोङो बेबायदिखौ जों गोबां गामि ओनसोलाव गुलाय गुजाय जानायखौ जों नुनो मोनो ड'क्टर अजाखौ फोथायो ड'क्टरखौ फोथायालासिनो अजाखौसो फोथायनाय मुलिखौ फोथायालासिनो बेबादिनो जारिनायखौ फोथायनाय बेफोरनो जाहैबाय मा जोंनि खाना फोथायनाय एबा खोमसि फोथायनाय बेनिखायनो आं सानो बे फोथायनायनिफ्राय जों जोङो बेखौ गोजानाव जोङो दोननो नांगोन आरो जोंनि सोलोंथाइखौ जोङो गोजौफारसे जों लांनो नांगोन